हमारे अनुसार हिंदी भाषा हमारे राज्य के सांस्कृतिक की पहचान हैं क्योंकि हम अपने राज्य में जो भी सांस्कृतिक कार्य क्रम करते है एवम जो भी कार्य करते हैं वो सभी चीजें हम हिंदी भाषा मै ही करते हैं हमारे राज्य में होने वाले खेल महोत्सव एवम प्रतियोगिता सभी ही चीजों मैं हिंदी भाषा की अहम भूमिका होती है क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो की लोगों को आसानी से समझ में आती है एवम कोई भी व्यक्ति हिंदी भाषा मै अपनी भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति को आसान तरीके से समझा सकता है हिंदी भाषा मै ही हमारे सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं एवम धर्म ग्रंथ का भी अनुवाद हमारा हिंदी भाषा में ही है जिससे हिंदी भाषा की एक अहम पहचान होती है एवम हमारी सांस्कृतिक पहचान बनी हुई है